औ आं गोबां खेलाफोर गेलेबाय अब्लाबो आङो बांसिनै गेलेबोदों होनोबा फुटबल खौ गेलेबोदों फुटबल होनोब्ला फुटबल आ मोनसे ओरैबायदि इनट्रेस्टिं गेम आरो जाय गेम खौ जों गेलेयोब्ला गोसोआव गोजोननाय मोनो आरो गासै नायगिरि बिथांमोनहाबो बे फुटबल खौ नायनो जोबोद हांखुर जायो आंबो गोबां खेला गेलेबोबाय फुटबल नि सोमोन्दै आं एसे मिथिगौ आरो फुटबल गेलेयोब्ला देहा मोदोम गासैबो फिटनेस जायो फुटबल आ मोनसे ओ जोबोद इनट्रेस्टिं गेम बे फुटबल गेलेनायजोंबो गावनि केरियार खौ दानो हायो जेरै जोंनि बर'फोरनि गेजेराव गोबां गेलेगिरिफोर दङ जायफोरहा नोङो आइ एस एल गेम गेलेनो हादों आरो दा आइ एस एल गेम गेलेनो सानैसो साथामसो बर' सुबुंफोरा दि थांगासिनो दंबावो जेरै जोंनि गेजेराव आइ एस एल गेलेनाय होनोब्ला हलिसरन नार्जारि दुर्गा बर' बिथांमोनखौ जोङो बुंनो हायो बेजोंबो फुटबल गेलेनानै साफा साफा जे फुटबलार जाहैनो हायो फुटबल आव जोङो एगार' ज'न इलेभेन ज'न प्लेयार गेलेनाय जायो बे प्लेयार फोरा गावबागाव साइड लायै साइड गेलेयो जेरै दिफेन्दार मिड फिल्डार स्ट्राइकार विंग गावबागाव साइड आव गेलेनाय जायो आरो फुटबल आव सासे किपार थायो जायफोरा बल फैयोबा बल खौ हमग्रा बे विंग्स होनोबा नोङो साइड जों लानानै खारग्राखौनो जोङो विंग्स बुंनाय जायो आरो दिफेन्दार होनोब्ला किपार गुदियाव थानाय बल जोबथाग्रा जाय बल फैनायखौ होब्थायो आरो हाफ होनोबा जोङो गेजेराव गेलेग्रा होनोबा जोङो बल खौ लानानै फारफ्रोमथिंबो बल खौ समानै राननानै हरनाय जायनि थाखाय जोङो हाफ आव मोजां जुदि प्लेयार गेलेयोब्ला जों फुटबल खौ नायनो मोजां मोनो आरो इनट्रेस्ट नुयो आरो नों स्ट्राइकार होननानै बुङोब्ला स्ट्राइकार आ बल बुनोब्ला एगैन्स पार्टि नि ग'ल आव जोस'नग्रा बेखौनो जोङो स्ट्राइकार बुङो बेनिखायनो जोङो फारफ्रोम साफ्रोमबो सुबुंफोरा फुटबल खौ गेलेनांगौ फुटबल गेलेयोबा गावनि देहाया फिटनेस जायो